उन्दै समाव जोङो हौवासाफोर ज' लोगोनांनानै जोलुरखौनो नारें जुम्ब्रानि नङाबा प्लास्टिक आरो दिरुजों बेखौ मेरायनानै गल खालामनानै फुटबल बायदि गेलेनाय जायोमोन दा बै गेलेनायाव जोङो माखासे नारेंखौ एसे लेफे लेफे खालामनानै बेखौनो जोङो फुटबल बायदि टिम रानलायनानै जोङो जोनाय जायोमोन आरो नेम खान्थिफोरा एखेयानोमोन जोङो नाथाय जितु बल अरिजिनेल बलनि जायगायाव जोङो नारें जुम्ब्रा आरो प्लास्टिकनि दिरुंजों गल खानानै बल बायदि खालामनानै बेखौनो जोनाय जायोमोन जोङो बेखौ गल पस्टखौ जोङो गनफोर थुनानै खालामनाय जायोमोन आरो बाउण्डारिखौ जोङो आखाइजोंनो बोनानै आउटआव थांनाय बायदि खालामनानै बेफोरखौनो जों गेलेनाय जायोमोन बेखौ जोङो उन्दै समाव माखासे गोरों गोरों ज' जानानै आरो माखासे रोङैफोरखौ बुरजासिनब्लाबो अरजाया बेफोरबायदि नेम खान्थिजों जोङो फुटबलखौ गेलेनाय जायोमोन बै गेलेनायखौ जोङो जोंनि लामा सामा अब्ला फिल्ड गुवार गैयाब्लाबो जोंनि दखरसे जायगायावनो जों बेखौ गेलेनाय जायोमोन लामायावबो गेलेनाय जायोमोन आरो हाद्रि दुब्लिबारि हा एवनाय लांदां जायगा मोनब्लानो जोङो बे नारें जुम्ब्रानि जितु फुटबल बेखौ जोङो गेलेनाय जायोमोन आरो नारें जुम्ब्रा गैयाबा जोङो प्लास्टिक पेपारफोरखौ थननानै गल खालामनानै जोङो बेखौनो फुटबल बायदि गेलेनाय जायोमोन